हाँ हमारे इलाकों के छात्र स्कूलों में दौड़ लगाने में मशगुल हो जाते हैं दौड़ना छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा मदद करता है दौड़ने से छोटे बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास होता है व उनका मानसिक और शारीरिक विकास के कारण उनकी जो है हाइट में बढ़ोतरी होती है व उनकी पाचन क्रिया भी अच्छी रहती है इसी कारण छोटे बच्चों का के लिए दौड़ना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है